दाखालि बे सासे लोगो मोजां होननायखाय बे रेदमि खौनो लायबायमोन आं दा मबाइलानो खामानि गैया गेम गेलेनो नागिरब्लाबो गेमानो थाबथा जोबो केमेरा याथ' नायजासिनबावा ब्लार जाजोबो जेबो नुवा भिडिअ नायजायो भिडिअ फ्रा मोजां नुयो सोरबाफोर बायनो नागिरदोंबा दाबायखा बे सासे मानसिजों थगाय जाथारदां बेराथ मोजां होननानै मोजां होननायखाय बायनानै लायलायबाय गैया खामानि गैया नेट आबो खारा स्ल' एकदम गेमाथ' गेले जाखाया जेबो